हलो हा डॉक्टर डिंपल पारवारो थी ॻाल्हायां हा चओ त पोइ इन लाइ तव्हां रोटी खाओ इन खां पोइ ब्रश कंदा कयो ऐं भई कुझु पाण खाऊं था इन खां पोइ गुरिड़ियूं कंदा कयूं ऐं लूण जो वधीक इस्तेमालु कयो भई जीअं करे पाण ऐं पेस्ट बि सुठी वापरियो त उन जी करे पाण जा डंद सुठा रहंदा

हा केॾीमहिल पाण ॿाहिरि वञू था त पोइ पाण डंदनि में सूरु हूंदो आहे त पोइ पाण डंदण जो करे था सघूं पर हाणे ॿाहिरि त वञूं त पोइ हुते डंदड़ त न कबो पाण उन जे करे बि माउथ वाश केॾीमहिल पाण हलाए था सघूं हिन जे करे ऐं खाइण पीअण में ई आहे त भई आहिनि पाण ॿाहिरि वञू था त इलाही खटियूं शयूं बि त खाइणियूं आहिनि जंहिंजे करे इलाही पाण थदियूं खाईंदा से त पंहिंजा डंदनि में थोरो घणो सूरु थींदो अहिड़ी आई कोसियूं शयूं बि न खाइणियूं आहिनि छो त इलाही कोसियूं खाईंदासीं त पोइ पंहिंजा डंद आहिनि उहे धीमें धीमें करे ऐं कमज़ोरु थींदा वेंदासीं त पोइ पाण खे उन ॻाल्हि जो बि ध्यानु रखणो आहे ऐं भई तव्हांखे हिक न ॿिए ॾींहुं सूरु पएव थो त पोइ तव्हां डंदड़ ऐं उहे बि तव्हां घर में हणी था सघो त उन जे करे पोइ पंहिंजा डंद मजबूत बि थींदा ऐं गब बि सुठो ॾींदा राति जो भई पाण खे हलको खाधो खाए जे जीअं भई खिचड़ी थी या भई खीरु थियो कोकी थी हेड़ो हल्को खाधो खाईंदा त पंहिंजा डंद बि सुठा रहंदा ऐं अछा बि थींदा त इहो पाण खे ध्यानु रखणो आहे दवाऊं तव्हांखे जीअं लिखी ॾिनियूं आहिनि ईअं सुबुह जो मंझंदि जो ऐं राति जो रोटीअ खां पोइ वठणियूं आहिनि पाण रोटी खाई था वठूं उन खां पोइ पाेइ दवाऊं टाइम ते वठिणी छॾिणियूं आहिनि त उन ई करे पंहिंजा डंद सुठा रहंदा भले तव्हांजो इहो कोर्स पूरो थी वञेव पोइ आहिनि दवाऊं पूरी थिएव पोइ तव्हां हिकु ॿ ॾींहं रखी पोइ ॾेखारे वञिजो त हेड़ो हुजेव त इहो दंतमंजन जेको अचे थो उहो बि हणी था सघो कोलगेट भई पतंजलीअ ई सुठी थी अची इन खां पोइ जेके भई जेके इहे अचनि थियूं आयुर्वेदिक जूं उहे पोइ पाण करे था सघूं ऐं रोज पाण खे हिन सां ब्रश करणो आहे सुबुह जो ऐं पाण रोटी खाई वठूं उन खां पोइ ॾींहं में ॿ दफ़ा कयूं त पोइ सुठो आहे वरी बि तव्हां ॾेखारणु अचो पाण रुबरू ॻाल्हाईंदासीं हा जी